जॾहिं इलाही माण्हुनि जी रोटी ठाहिणी हूंदी आहे तॾहिं थोरी चिंता थी पवंदी आहे त मां हेॾनि माण्हुनि जी रोटी कीअं करे सघंदसि ऐं मां बराबरि समय ते सभिनी खे रोटी पहुचाए सघंदसि की न हिकु दफ़ो असांजे घर में असां पोग्राम रखियो हुओ तॾहिं सभिनी जी रोटी असांजे घर में तॾहिं मां अॻिले ॾींहुं सभ भाॼियूं वठी ठाहे रखियूं हुयूं ऐं पोइ ॿिएं ॾींहुं सुबुह जो सवेल उथी सभ भाॼियूं धोई करे वढे ठाहे रखियूं छो त पोइ भाॼी चाढ़ण में हेॾी देरि न लॻी तॾहिं मां पहिरीं खां सभ तयारियूं करे रखी हुयूं ऐं पोइ पोग्राम शुरू थियण खां पहिरीं मां भाॼी चाढ़े वरिती हुई ऐं सुठी तरह सॼी रोटी ठाहे छॾी हुई ऐं पोइ पोग्राम ॾिसण वेई रहियासीं वे वेई रहिया हुआसीं ऐं पोग्राम खां पोइ सभिनी सुठी तरह रोटी खाधी ऐं रोटीअ जा वखाण बि कयनि हीअं मां पंहिंजी हिमत सां हेॾनि माण्हुनि जी रोटी ठाही हुई